जोंनि गामियारि ओनसोलफ्राव गुबैयै जों सरखारनि सासनाव आंखाल जानाय बस्थुफोरखौ जों रुजुलायोब्ला न'आवनो मोनो जे जोंनि गामियारि ओनसोलफोरावनो माने सोलोंथायनि आंखालबो जों नुनो मोनो आरो सरखारनि जा माने सोलोंथायनि जा बिहोमा जा कन्ट्रिबिउसन बे माने जोबोद खम आरो जोंनि गामि ओनसोलफोराव बेबो मोनसे सरखारनि सासननि खामानि ना बेखौ सोलोंथायखौ गामि ओनसोल गामि ओनसोलाव ज'गायनाय मानाय बेफोर माने सरखारनि खामानि ओमफ्राय जों नुनो मोनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव बेनि गोबां आंखाल दं आरो आरो जों नुनो मोनबावो जोंनि गामि ओनसोलफ्राव जेब्ला जों नायनो थाङो मोजाङै बिजिरनो थाङो अब्ला जों आयेन खानुनफोरखौ जों बारा मोन्थिया आरो माने सरखारनि सासननि बे आयेन कानुनफोरा जोंनि गामि ओनसोलफोराव बारा माने सांग्रांथि गोयै बादि जों नुनो मोनो आरो जों गुबुन ओनसोलाव थाङोब्लाथाय जोङो आयेन खानुनखौनो मिथिहैया मिथिहैया जायो आरो जोंनि मेइनलि गामिनि सुबुंफोरा गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा सरखारनि जा आस'निफोरखौबो जों मिथिजोबा आरो गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा सरखारनि आस'नि बाइदिसिना स्खिम प्र'ग्राम बेफोरखौ मोन्थि जोबा आरो जायनि थाखाइ जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा सरखारनि सास'ननिफ्राय खायसे माने बनसिथ' जानो गोनां जायो माने गोजानाव थानो गोनां जायो आरो खायसे मानसिफोरा नांगौबायदि समाव स्खिमफोरखौ एप्लाइ खालामनो हाया नांगौ बायदि समाव माने खबर मोना बाहागो लानो मोना बेफोरबायदि जायो बेनि थाखायनो मा जायो जोंनि गामि ओनसोलफोराव सरखारनि सास'ना माने मोनहैजोबा आरो आरो सरखारनि सास'ना मा जायो जोंनि गामि ओनसोलफोराव मेइनलि लेखा रोङै सुबुंफोरखौ गामि ओनसोलावथ' बांसिन सुबुंआनो दिनैसिमबो लेखा रोङा नालाय दा बे लेखारोङै सुबुंफोरखौ सरकारनि खायसे सास'ना मा खालामो थ'गायनो नागिरो आरो थ'गायनो नागिरो दाथ' गोबां बिदिनो डिजिटेल मुगा बे डिजिटेल मुगायाव गोबां रोखोमनि माने थगायनाय बिजोंफोर फैबाय आरो फ्रद खालामो जोंनि जामबा जाम्बि आइ आफा रायजोफोरखौ राइजो राजाफोरखौ माने थगायनो नागिरो आरो सिस्टेमआ बेफोर मोनसे सरखारनि सास'ननि आंखालाव जानाय आरो सरखारनि सास'ना थिग जायोब्ला बेफोर गासैबो थिग जालांगोन लासैनो आरो गोदोनिफ्राय जों दिनैसिम नायनो थाङोबा एसे एसे इमप्रुभ जाबोगासिनो सरखारनि सास'ना मोजां मोजां जाबोगासिनो खिन्थु गोदोनिजों रुजुना नायब्ला माने एखेबारे गैथ्रा आरो सरखारनि सास'ना फुरा फेइलार मोन दिनैसिमबो बांसिन माने हान्द्रेद पारसेन्त जोङो फुलफिल जादों होन्ना जों बुंनो हाया गामि ओनसोलफोराव जों बांसिन गामि ओनसोलफ्राव जों नुनो मोनो जेरै पुलिस फ्रखाक'न पुलिस फ्रखाक'ना माने पुलिसनि सास'न खुंथाय जा सरकारनि मोनसे बाहागो बे पुलिसा पुलिस बिफाना बे पुलिस बिफानानो जोंनि थासारिखौ जोंनि आयेनखौ माने रैखाथि होनानै सुबुंफोरखौ रैखाथि होयो आरो बे पुलिस फ्रखाख'ना दिनैसिमबो गुबुन गुबुन माने रिमट एरियाफोराव जों नुनो मोना आरो पुलिसफोरनि गोहोमखौ जाथाय जाखांनायनि उनावसो बिथांमोना सोहैयो दा बेबो मोनसे गेदेर बिथांमोननि आंखाल सोरखारनि सास'ननि आंखालनि थाखाय जोंनि बे पुलिसफ्रा नांगौबायदि समाव ग्रोब मोनहैया आरो बे खामानिफोराव ओंखायनो जों बुंनो हायो सरकारनि सास'ननि आंखालनि थाखाय जोंनि रायजोफ्रा भुगिनांगौबो जायो खायसे खायसे समबायदि माने मोननांगौ समाव बिसोरनि नायबिजिरनायखौ मोना नियायखौ मोना जास्टिसखौ मोना आरो ओमफ्राय आरो जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि समाजाव जों मा नुयो सर सरकारनि जा सास'ननि आंखालनि थाखायनो जों खोमसि फोथायनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव बांसिनानो मा खोमसि फोथायनाय दं बेखौ सरकारनि सास'ननि गेजेरजोंसो जोङो सरकारनि माने सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों एवारनेस प्र'ग्रामनि गेजेरजों जोङो बेखौ होखारनो हायो जोंनि गामि ओनसोलफोराव बांसिनावनो खोमसि फोथायनाया दिनैसिमबो दं आरो बे माने सरकारनि सास'ननि अनगायै बेखौ रावबो होखारनो हानाय नङा आरो बेखायनो बेबो मोनसे सरकारनि सास'ननि आंखाल आरो दिनैनि बे मुलुगजों जोङो सोलिलांनो थाखाय दिनैनि बे मुलुगजों जोङो खाब जानानै एबा मिलायनानै जों संसार जालांनो थाखाय जोंनो मा नांगौ जोंनि गामियारि सुबुंफोरनो जों डिजिटेल इडुकेस'नखौ नांगौ दा डिजिटेल इडुकेस'ननि गेजेरजोंसो जोङो गामिनि सुबुंफोरा मा जोंनि डिजिटेल बे इलिमेन्टसफोरखौ डिजिटेल जा आयजेंफोर बेफोरखौ जों बाहायनो हागोन आरो जेरै मबाइल फन इन्टारनेट बेफोरखौ जों बाहायनायनि गेजेरजोंसो माने डेभेलपमेन्टआ फैगोन जों गामिनि सुबुंफोरा बेखौ बाहायनो हागोन आरो दिनैनि जुगावथ' माने न'निफ्राय ओंखारबानो जोङो डिजिटेल आयजेंफोरखौ मुवाफोरखौ जों बाहायनांगौ जायो नाथाय गामिनि ओनसोल गामि ओनसोलनिफ्राय जों जुदि नायनो थाङोब्ला बेफोरखौ बाहायनो रोङा रोङा जाहैयो आरो राइजो राजाफ्रा बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ सरखारानो मोनसे आस'निनि गेजेरजों मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गामिनि रायजो राजाफोरखौ गावसिनि सास'ननि गेजेरजों मा खालामनांगौ बेफोरखौ फोरोंनाय बेफोरखौ बुजायनाय बेफोरखौ मिथिहोनाय खायसे माने हाबाफारिफोर लानांगौ आरो बेफोरो गासैबो माने जोंनि सरकारनि सास'ननि आंखाल जाजोबना दं आरो